اگر زندگی میں کبھی مجھے کہیں سفر کرنے کا موقع ملا تو تو ضرور میں مکہ معظمہ جاؤں گا اور اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا اور اللہ کے گھر کا طواف کروں گا اور اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر اپنی تمام امیدوں اور تمام تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میری تمام تمنائیں تمام آرزوئیں تمام خواہشیں اللہ قبول کر لے اور وہ خواہشیں جو جائز ہوں جو جسے حرام نہیں کہتے ہیں وہ تمام جائز تمنائیں اللہ سے قبول کرا لوں تاکہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں اس کے بعد اگر مجھے دوسری جگہ زندگی میں سفر کرنے کا موقع ملا تو میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے مزارِ اقدس پر جاؤں گا اور اللہ کے حضور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے آستانے پر ان کے لیے درود اور سلام کا نظرانہ پیش کروں گا جس طرح سے اس طرح سے سلام پیش کروں گا جس طرح سے قرآن اور حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے مزار اقدس پر کس طرح سے سلام پیش کرنا چاہیے اور تمام بدعتوں اور تمام خرافات سے بچ کر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کی حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کے نبی کے دربار میں نظرانۂ محبت بھی پیش کروں گا جو ہم سے ہو سکے گا اور ان کے دربار اور اللہ کے پھر آ کر اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کروں گا اور اللہ کے گھر کو بار بار دیکھوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی تمام جائز تمنائیں آرزوئیں خواہشیں امیدیں پورا کر دے اور میری زندگی میرے لیے آسان بن جائے اور تمام میری تمام مشکلیں دور ہو جائیں یہی میری خواہش ہے یہی میری آرزو ہے اللہ میری آرزؤں کو میری تمناؤں کو قبول فرما لے